हरिओम जय झूलेलाल जीअं त गांवनि में ॿार खो खो कॿडी ॾीटी ॾकर ऐं सतनि डिकरी लिका छुपी डुक दौड़ इहे रांदियूं खेॾंदा आहिनि ऐं शहरनि में ॿार विडियो गेम टीवी ऐं ॿियूं केतिरियूं ई नयूं नयूं गेमियूं ऑनलाइन खेॾंदा आहिनि जीअं त शहरनि में डिजीटल सभु इज़ीली मिली वेंदो आहे हिन करे हू ऑनलाइन खेॾंदा आहिनि ऐं शहरनि में घर वग़ैरह वधीक हुजण जे करे ऐं प्लेग्राउंड वॾा वॾा ग्राउंड मैदान खेॾण जा उहे न रहिया आहिनि हिन जे करे